میرا خیال ہندوستان کی سیاسی اور سیاست کی جماعتوں کے بارے میں ہے کہ یہاں کی سیاسی اور سیاست کی جماعت اپنے رویہ پر چلنا زیادہ پسند کرتی ہے ایک جمہوریت کے طور پر میں ہندوستان کے بارے میں سب سے زیادہ چیز جو پسند کرتا ہوں وہ جمہولیت کا اعلیٰ درجہ ہندوستان میں ہونا ہے اور ناپسند کے طور پر سرکار اور حکومت کا ان پر بڑھنا ہے میرا سیاسی رہنما سب سے زیادہ پسندیدہ مہاتما گاندھی ہے اور ویسے دیکھیں تو اب راہل گاندھی ہے اور اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس جمہوریت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کیا کام کر سکتے ہیں